पहले हम पहले हम चूल्हा पर खाना बनाती थी और गैस पर अब उसके बाद मोदी जी हमको गैस दे दिए हैं उज्ज्वला उसके बाद हम अपना रेगुलेटर बंद जब भी मैं खाना बनाती हुँ रेगुलेटर पहले बंद करती हूँ उसके बाद मैं अपना गैस को साफ सफाई करती हूँ समान तैयार करके तब मैं रेगुलेटर खोलती हूँ उसके बाद अपना कढ़ाई उढ़ाई रखकर सब्जी छौंकने के लिए तैयार करती हूँ बाल्टी में पानी रखती हूँ पहले ही से क्योंकि हमको डर है हमको डर लगता है कि गैस को कोई इधर उधर हो ना जाए इसलिए हम पहले ही से पानी रख लेती हूँ अपना सब दिन जब खाना बना लेती हूँ उसके बाद मैं गैस को बंद कर देती हूँ रेगुलेटर बंद करती हूँ सब साफ सफाई करती हूँ